ہلو نواز بریانی والے بول رہے ہیں آپ میں نے آپ کو ابھی ایک بریانی کا آڈر کیا تھا حیدرآبادی بریانی کا مگر ڈیلیوری بوائے تو کیا نام ہے نہاری لے کے آ گیا ہے پلیز جو ہے آپ ایسا نہ کیجیے براہ مہربانی آپ کو اس کو ریپلیس کیجیے اور دوسرا جو ہم نے آڈر کیا تھا وہی آڈر بنا کر کے دوبارہ ہم کو ارسال کیجیے بڑی نوازش ہوگی آپ کی اور آئندہ سے آپ ایسی حرکت نہ کریں نوازش ہوگی شکریہ